میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہے جہاں پہ تقریباً میرے گھر کے ہر شخص جو ہے اردو بولتا ہے اور جانتا ہے ہر شخص کو شغف ہے اور دلچسپی ہے اردو میں تو انہوں نے دھیرے دھیرے میں ان کی زبان سیکھتا گیا اور باتیں سنتا تھا اس سے مجھے اردو سیکھنے میں کافی مدد ملی اس کے بعد میرے گھر والوں نے میرا داخلہ ایڈمیشن کرائے میرے گاؤں کے ایک قریبی مکتب میں جہاں اردو پڑھائی جاتی تھی اور وہاں کے جو استاد سے وہ اردو میں بہت زیادہ ماہر تھے وہاں سے میں نے کافی کچھ سیکھا اس کے بعد جب وہاں سے میں نے اردو سیکھی اس کے بعد میرے گھر والوں نے میرا داخلہ کرایا کرایا ایک بڑے اسکول میں جہاں پہ میں نے تکریباً سات سے آٹھ سال تک جو ہے اردو سیکھی وہیں سے میں میں نے جو ہے پڑھنا بولنا لکھنا سیکھا اردو کو اور اردو ایک بہت ہی بہترین اور میٹھی زبان مانی جاتی ہے اس کو سیکھنے میں مجھے بہت اچّھا لگا اور وہیں سے مجھے شعر و شاعری میں مجھے شغف پیدا ہوا اور اردو زبان کے ساتھ میرا تجربہ بہت ہی اچّھا رہا اس کے ذریعے سے میری زبان اچّھی ہو گئی میں نے اردو زبان سے یہ سیکھا کہ لوگوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے کیسے ملتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے ادب کرتے ہیں یقیناً اردو زبان ایک بہت ہی میٹھی اور اس میں چاشنی پائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے مجھے شعر و شاعری میں شغف پیدا ہوا شعر کیسے پڑھا جاتا ہے اردو کیسے بولی جاتی ہے اور میں نے جو تجربہ میرا رہا ہے اردو زبان میں وہ میں نے بڑے بڑے شعراء کے شاعروں شاعری کو پڑھا اور اس کے ذریعے سے میں نے جو ہے اپنی زندگی میں اردو زبان کو ڈھالا اور میں خود شاعری کرنے لگا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے لگا